हॅं भाईजी प्रणाम भाईजी

कहल जाय आओर सभ समाचार जी जी पुरनका जमानाके जे रहै चौधरीजी लाखन चौधरी ओ बात अखन रहलै कतहुँ ओहि समयके नेता आ अखनके नेतामे देखियौ धरती आसमानके फर्क भय गेलै आइ तऽ अहीं ने बेसी विश्लेषण करबै एहि विषयमे हॅं हॅं सही बात सुनतै नेता सभ सुनतै नेता कतऽ समय दय रहल छै ग्रामीण परिवेशमे जे आबिके बैठके जे ओहि समयमे आबैत रहै तऽ दू चारि घण्टा बैठैत रहै लोककके बीचमे लोकके समस्या सुनैत रहै लोकके से हमरा याद यऽ बचपनमे हमर पिताजी हमर चाचाजी हमर दादाजी या गाँवमे अहुँ सभ रहियै गऽ जे नेता सभ जे आबैत रहै तऽ बैसैत रहै तऽ एक दोसरके जे बात सुनैत रहै सभ ग्रामीण जे इकठ्ठा होइत रहै तऽ नेताके या कोई विधायक सान्सदके जे

व्यवहारिकता कहाँ अछि ई बात तऽ अछि व्यवहारिकता

पहिले तऽ जे घुमैत रहै जे आबऽके चाही से ओहि क्षेत्रमे घुमि कहाँ रहल छै कतहुँ नहि लोक जानि रहल छै जे ई हमर साँसद छी ई हमर विधायक छी केओ नहि चिन्है छै अच्छा एकदम सही कहि रहल छी अहाँ हुँ

सही बात कहि रहल छियै हँ ठीक छै भाईजी जब एक जगह हेबै तऽ दुनू भाई बैठबै तऽ गप करबै